دہلی میں بہت بڑے بڑے قدرتی وسائل ہیں جیسے کہ یہاں پر لیک ہے جمنا ہے اور ہرے بھرے جنگل ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں روڈ ہیں میٹرو ہیں ریلس ہیں زمین گھاس سے بھری ہوئی ہے تو بہت ساری اچھی اچھی قدرتی وسائل ہیں دہلی میں اور دہلی میں کئی چیزیں اچھی بھی ہیں کئی چیزیں تھوڑی اچھی نہیں بھی ہیں اچھی چیزیں یہ ہیں کہ یہاں پر انسان آرام سے رہ سکتا ہے کوئی مسائل کچھ زیادہ خطرہ اچھی مطلب کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہوگی یہاں پر رہنے کی کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر جو زیادہ بری چیز ہے جو زیادہ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پالیوشن بہت زیادہ ہے یہاں پہ جنگلس نہیں ہیں جو آپ کو اچھی اچھی ہوا مل سکے شدھ ہوا مل سکے وہ چیز نہیں ہے یہاں پر اور پالیوشن ہیں جو آپ کی آنکھیں جلائے گا آپ کے پھیپھڑوں کو اندر سے کمزور کرے گا اور یہاں پہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے جانے سے گندی رہتی ہیں جو قدرتی وسائل ہیں لیکن انہیں انسانوں دوارا گندہ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ اگر جمنا کو ہی دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن انسانوں دوارا اس کو بہت زیادہ ہی گندہ کر دیا گیا ہے بہت زیادہ پالیوش پالیوٹیڈ کر دیا ہے اور ہمیں اسی چیز پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے